गोदोनि समाव ओंख्रि संजेनोब्ला माबादि संनांगौमोन आङो जेबो रोङामोन नाथाय आं संनो रोङैखायनो बिमाखौ खाथिआव लानानै गासै खामानिफोरखौ आं सोंना लायोमोन नाथाय आंनि बिमाया बेखौ फोरोंजोबोमोन नाथाय आं आंनि मावनाय दांनाय गासैखौबो आंनि बिमाया फोरोंलांदों नाथाय बे आंनि बिमाया जोंखौ फेदेरदों फोलावदों बिनिखायनो जों बिमाखौ जोबोद मोजां मोनो बिमा बायदि जों अनसु अनसुलि बिमा जोंनि अनसुलि बिमायानो देरसिन जोंनि बुहुमाव नाथाय जोङो सुंनो खावनो गासै खामानि दामानि दानाय लुनाय गासैखौबो जोंनो फोरोंदों मावनाय दांनाय सि दानाय माइ गायनाय थोरसि सुनाय दै लायनाय गासैखौबो जोंनि बिमायानो फोरोंबोदों नाथाय बे आंनि बिमाया अनसुलिया जोंखौ गासैखौबो बिगैफोरखौ फंबायफोरखौ गासैखौबो फोरोंनो फोलावनो जोंखौ बिमाया फिसा गिबि होन्नानै जोंखौ फोरोंलांदों बिनो आंनि गासैखौबो सोलोंनाया